अरे कैब वारा भाई तूं हेॾी देरि ताईं आहे न ऐं असां केतिरो लेट थींदा विया आहियूं तव्हांखे छा ख़बरु आहे की असांजो टाइम केतिरो क़ीमती आहे ऐं असां केतिरो ई तुंहिंजो इंतिज़ारु कंदा रहियासीं ॼाणु आहे ॼाणु आहे ॼाणु आहे तुंहिंजी वजह खां असांजी ट्रेन मिस थी वई ट्रेन हली वई ऐं असांजो वक़्त बि अजायो थींदो वियो आहे ॿुधाए असांजो केतिरो नुक़सानु थियो मूंखे ॾाढे पंहिंजे कम सां ॾाढो ज़रूरी पहुचणो हुओ जंंहिं करे मां टाइम सां न पहुची सघियमि न पहुची सघंदमि ऐं अॻिते बि मुंहिंजो नुक़सानु आहे उन में उन लाइ तव्हां ज़िमेदारु आहियो जंहिं करे महिरबानी करे जेको बि ख़र्चु मुंहिंजो आहे गाॾीअ जूं टिकट जो ऐं हितां जो टाइम जो ऐं तव्हांजे इन जो मूंखे वापसि कयो वरना मां तव्हांजी कंप्लेन कंदमि मूंखे इहो तव्हांखे ॾियणो ई पवंदो ऐं मुंहिंजो क़ीमती वक्त बि अजायो वियो आहे उहो बि मूंखे क़ीमती वक़्तु वापसि ॾियारियो महिरबानी कर तूं